دہلی میں جو قطب مینار ہے وہاں پر آدمی پہلے بھی گھومنے آیا کرتے تھے اور اب بھی گھومنے آتے ہیں اسی طریقے سے لال قلعہ ہے وہاں پر بھی آدمی شروع سے ہی گھومنے آتے ہیں ہمارے دیش ہندوستان میں انگریز شروع سے ہی انگریزوں کا آنا جانا لگا رہا ان کے پوروج اوروج جو تھے باپ دادا وہ یہاں پر وہ گھومنے آتے تھے اور آج بھی انگریز یہاں پر گھومنے آتے ہیں اسی طریقے سے دہلی کے اندر جو پہلے بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے جیسے حویلیاں ہوا کرتی تھیں اس کے اندر پچاس پچاس آدمی رہا کرتے تھے ان کی فیملی رہا کرتی تھی اور تاؤ چاچا سب اسی گھر میں رہا کرتے تھے آج بھی وہ جو ہے وہی دہرایا جا رہا ہے آج بھی ان کی فیملی اسی میں رہتی ہے اسی حویلی میں رہتی ہے مثال کے طور پر جیسے دہلی کے علاقے ہیں چھوٹے چھوٹے وہاں پر سبھی آدمی مل جل کے رہتے ہیں تو روایت ابھی بھی چلتی آ رہی ہے وہاں پر ابھی بھی سبھی لوگ مل جل کر رہتے ہیں اسی طریقے سے سرداروں کا گرودوارا ہے وہاں پر پرانی روایتیں چلتی آ رہی ہیں جو وہاں کے جو دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں وہ شروع سے ہی اسی طریقے سے رہتے ہیں مل جل کر اسی طریقے سے دہلی میں مسجدیں ہیں وہاں پر سبھی مسلمان مل جل کر نماز پڑھتے ہیں سب آپس میں ہی رہتے ہیں یہ روایت شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے